जेह्कियां असेंगी बमारियां लग्गी दियां होन्दियां मेंटल ओह्दे शां अस बचने दी पूरी कोशिश करने ते बचने बी हैन हां लेकिन इत्थै हां आस पास इत्थै सेन्टर बी हैन बमारियें आस्तै कि जित्थै अस अपना ईलाज करी सकने लेकिन जेह्के साढै़ इत्थैं म्हल्लेदार न तां ओह् उ'नेंगी बमारियें बड़े जेह्के ओह् छपालदे घट्ट गै दसदे लेकिन किश दस्सी छुड़दे कन्नै ओह् अपने देसी ईलाज करदे देसी ईलाज करने चाहिदे लेकिन किश देसी च करदे न ओह्दे च अपनी जान बी गोआई जिंद बी गोआंदे ते किश ठीक बी होई जन्दे असेंगी अ'ऊं चाह्न्नी आं असेंगी दस्सने चाहिदे चेक कराना चाहिदा ते फ्ही दोआई लेई ठीक होना चाहिदा छपालनी नी चाहिदी अपनी बामारी